हमरासभक एगो पूजा होइए दुर्गा पूजा जे दुर्गा पूजामे हमलोग हमसभ दस दिन जे छै दस दिन हमसभ लहसुन प्याज आदि सभ नहि खेलहुँ मीट मछरीसभ नहि खेलहुँ ओ पूजामे जे छै से हमसभ दस दिन पूजा केलहुँ प्रति रुचि रखलहुँ दसो दिन गेलहुँ एगो मन्दिर छै बगलमे तारामाइके मन्दिर ओतय पाठ करलहुँ दुर्गा सप्तशती पढ़लहुँ दुर्गा सप्तशती पढ़िके एलहुँ तब जे छै से फलाहारी केलहुँ फलाहारी करयके बाद फेर साँझमे आरती करलहुँ आरती करैके बाद पुनः फेर दसो दिन तक जे छै आरामसँ पूजा पाठ सभकिछु दुर्गा पूजामे रुचि रखलहुँ पूजा पाठ केलहुँ आओर जे छै दुर्गा पूजामे एगो सप्तमी होइत छै सप्तमीके दिन बलि प्रदान भेल ओहिमे जे छै बहुत भीड़ भरल रहल भीड़सभ भेल भीड़ लागल बलि प्रदान भेल बलिप्रदान होइमे ताहिके बाद आठ दस बजे दशमीके विजयादशमी मनाएल जाइ छै विजयदशमीके ओहि दिन समाप्त करल जाइत छै ओहिके बादे जे छै हमसभ प्याज लहसुनसभ खेलहुँ ओहि दिन आओर ओ पूजामे बहुत आदमीसभ भाग लैत छै दूर दूरके अबितो छै मन्दिर लग मन्दिर पूजा करय लेल अर्चना करय लेल आबैत छै पूजा पाठ होइत छै बढ़िआँसँ